دیہات میں ہم لوگ کھیل کھیلتے ہیں جیسے میچ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں تو کھیت میں جا کے کھیلتے ہیں بعد میں جا کے کھیلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ہی سویدھا اپلبدھ نہیں ہوتا ہے شہر میں ہم لوگ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اسٹیڈیم میں جاتے ہے وہاں پہ جو ہے ہر چیز کا سویدھا رہتا ہے فٹ بال کھیلتے ہیں جیسے میں کرکٹ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کا سویدھا رہتا ہے پانی کا اور کھانے پینے کا ہر چیز کا سویدھا رہتا سونے کا یہاں پر ہی ہم لوگ دیہات میں جو کھیلتے ہیں تو کرکٹ وہاں پہ کوئی چیز کا سویدھا نہیں رہتا نہ پانی کا نہ کھانا کا نہ سونے کا ویسے ہی کھڑی رہتے ہے نہ کرسی رہتا ہے اور فٹ بال اور فٹ بال جو کھیلتے ہیں ہم لوگ ہمارے ملک میں فٹ بال نہیں کھیلا جاتا ہے اور شہر میں کھیلا جاتا ہے اسٹیڈیم میں یہاں پہ چھوٹا موٹا گراؤنڈ میں تھوڑا بہت بچہ لوگ کھیلتا ہے ہم لوگ بھی تھوڑا کھیل لیتے ہیں اسٹیڈیم میں جانے کے بعد ہم سب بڑھیاں سے بڑھیاں کھیلیں گے اور میچ بھی ہم سب اچھا سے کھیل لیتے ہیں گاؤں میں اسٹیڈیم میں جائیں گے تو اور بڑھیا کھیل کھیلیں گے اور گاؤں